میں نے میرے لیے اور میری فرینڈس کے لیے بریسلیٹ منگایا تھا جوکہ بہت بیکار نکلا مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں آیا کیونکہ ایک تو وہ اتنا چھوٹا اور اس کا ڈیزائن بھی صحیح سے دکھ نہیں رہا تھا اور اس کا کلر بھی پھر ڈل ہو چکا تھا یعنی کہ کلر بالکل بیکار ہو چکا تھا کالا کالا سا پڑ گیا تھا وہ جگہ جگہ سے اور کہیں پر اس کی زرکن لگی ہوئی تھی کہیں پر نہیں لگی ہوئی تھی اور اس کا لاک بھی بہت ہلکا سا تھا جو ایک دم ٹوٹ سکتا تھا اور مجھے وہ بالکل پسند نہیں آیا نہ میری فرینڈ کو پسند آیا اور وہ اس اس حساب سے وہ بہت مہنگا بھی تھا جس حساب سے انہوں نے مجھ سے پیسے لیا وہ مہنگا بھی تھا اور وہ اس کا ڈیزائن بھی اچھا نہیں تھا اور وہ بریسلیٹ مجھے بالکل پسند نہیں آیا اور مجھے بہت ڈانٹ بھی پڑی اپنے گھر میں کیونکہ وہ بریسلیٹ ایک تو بالکل بیکار بریسلیٹ تھا اور اتنا مہنگا بھی تھا وہ پھر اس لیے مجھے وہ بریسلیٹ بالکل پسند نہیں آیا